ट्रेनी ट्रॅवल करपा एक फन असो बट एनादर हेंण्ड आमके एक एक पाटी आतां आमी वेलंकणी बीन वयताली तेन्ना ते टिकेट्स पयली म्हय चार म्हयन पांच म्हयन्या पयलीं ती बुकींग केल्या बशून ती हें जायना हाड्य कन्फर्म जायना हाडलो सो आमकां एक एक पाटी तत्काल काडू पडटा हो रिजर्वेशनाचेर वचून पडटा प्लस ट्रेनी ट्रेवल करता तेन्ना एक एक पाटी सिट्स सारकी आसनाय एक एक पाटी पिझलो आसताय सीट्स सो ते ट्रॅवल करपा एक डिफिकल्ट लागता प्लस तेंचे लगेज आमचे सूटकेस बीन आसता त्यो घालपाक हें आतां मीन्स घालो सारकी मेळना लोक आपण घेन लागताय ओर्द लोक विथावट टिकेट ट्रॅवल करताय सो ते आनी प्रोब्लम जाताय सो ताका लागून मातशे ट्रेनी ट्रॅवल करपा एक हें अशें प्लस एक भिरांतूय अशी किद्याक ती हिंगा ट्रॅवल करतना ते छक्का बीन येताय सो ते पयशे मागताय ते व सो ते एक भिरांतशी एकले ट्रॅवल करपाक आनी एकले चेडू ट्रेवल करपाक एक चोड हें कित्या लागून चेडू ट्रॅवल करताय ओर देक चेडे रेप कोत्ताय आनी इंडिया कितलो केसीस जाल्याय लायक रेप करताय आनी हें तें सो ताका लागून एक चेडवां कितें एक प्रिकोशन अशें जाय लायक कितें तांकां सेफ्टी लागून कितें एक पुलीस वॉटेवर एश कोन्न आसपा जाय आनी ट्रेनी ट्रॅवल करपाक फन बट हे वस्तू लागून जायते लोक अशे करून ट्रेनी ट्रॅवल करपाक सोदनाय आनी थंयलीच आवाज राती कोडे तो येता मातशें आनीक हलती बट तुका अशे करून चलोंक मेळटा सारकें बसीन तेश कोन ट्रॅवल कोपा जायना कित्या ट्रेनी कितें तूं बसोन राव बट अर्द मनीस अर्दें लोक येता की तुज सिटाचेर बसता आनी ते एक एक फावटी टि सी बीन कांय दुसरें तांकां टिकेट येवपा सो तेका लागून कितलें एक ट्रेनी भोंवपाय अशक करून म्हाका दिसनाय अशकन्न ट्रेनीन भोंवपा जाय म्हण येता कितें हें नाय जाल्यार सीट्स सारकी नाय आनी तगे कोण कोण बसता तेगे टिकेट्स कन्फम जायनाय सो एक ते